मतलब कि साढ़े जेह्ड़े डोगरी लैंग्वेज दा ओह् होंदा सिस्टम जेह्ड़ा अस आह्नना चांह्दे अपने गूगल उप्पर आह्नना चांह्दे न कि साढ़ा इ'यै रिक्वैस्ट ऐ कि साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ एह् बी गूगल उप्पर आई जा जेह्ड़ी डोगरी दियां कताबां आई जान जेह्ड़े जि'यां हिंदी पढ़दे अस ओह्दे उप्पर अपने बाह्र दियां स्टेटां जि'यां मराठी आई मलयालम आई ओह् ते बड़े किस्म दियां कताबां होंदियां इ'यै जेहा अस चांह्दे कि साढ़ी बी स्टेट च कोई डोगरी दी कताब आवै मतलब कि डोगरी गै चलै साढ़ै बी जम्मू कश्मीर बिच कोई बाह्र जा साढ़ी बी डोगरी गूगल उप्पर डोगरी आवै अस इ'यै चाह्न्ने कि साढ़ी डोगरी जेह्की ओह् कम्पलीट होऐ जेह्की ऐजुकेशन जेह्की मतलब कि होंदी प्लेऽ कीती जा जेह्की साढ़ी कताबां औन मतलब कि डोगरी बिच जेह्ड़ियां बनी गेदियां हिंदी इंग्लिश च कताबां होंदियां इ'यां साढ़े कि डोगरी बिच कताब औना चाहिदी साढ़ी